हेलो हेलो चन्दन होटलसँ अहाँ बजैत छी अरे हम कहने छलहुँ कच्चा रसगुल्ला लेल भेज देलहुँ लालमोहन एहन गलती भेल अछि हँ हँ ओकरा बदलबाक छै अपन डिलीवरी बॉयकेँ भेज कऽ आओर ओकरा चेन्ज करवा दियौ